बिगियान एबा दानि टेकनलजि मुगाया जोंनि जिउ थांना थानायखौ जोबोद गोरलै खालामदों मानोना दानि मुगायाव बिगियाननि एबा टेकनलजिनि आदबजों जों गोबां रोखोमनि खामानि मावनो हायो खम समनि गेजेरावनो जोंबो बबावबाफोर थांनोब्ला

गोदोनि समाव गोबां समनि गेजेरावसो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै मोनहैयोमोन नाथाय दानि टेकनलजिनि गोदान मुगायाव गारि मथरजों खम समनि गेजेरावनो गुबुन दाबसे जायगासिम मोनहैनो हायो जोंनि

मोनसे जाला आंजों